असां कटनी शहर में रहंदा आहियूं असांजी कटनी शहर माधव नगरी सां मशहूरु आहे ऐं संतनि जी नगरीअ सां हीउ मशहूरु आहे हिते सभु संत निवास कंदा आहिनि बाबा सतराम शाह बाबा माधव शाह बाबा नारायण शाह बाबा मनोहर शाह बाबा ईश्वर शाह हिन समय ईश्वर शाह गदीअ ते वेठा आहिनि ऐं उन्हनि जी वर्सी हर ॿी ॿी महिने थींदी रहंदी आहे साईअ जो जन्मदिन मनाईंदा आहिनि ऐं कहिड़ा साई कहिड़ी कहिड़ी तारीख़ जो कहिड़ी गदीअ जे वेठा हुया ऐं केॾीमहिल ॿियों साई गदीअ ते वेठो हुयो इन सभिनीनि खे ॾाढो सुठे नमूने सां मनाईंदा आहिनि असां जी उन जे इहो ई सभु तव्हां सुठे नमूने सां ॿुधाईंदासीं हर साल हिते वर्सी थींदी आहे ऐं सतगुरु पर्व थींदो आहे और ॿी ॿी महिने साईंअ जी कहिड़ा कहिड़ा साईं कहिड़ी गदीअ ते वेठा इहो सभु मनाईंदा आहिनि इन इन इन वर्सी में ॾाढो सुठे तरीक़े सां मेलो लॻंदो आहे असां सभु घुमणु फिरण लाइ वेंदा आहियूं ऐं चोवीह घंटा भंडारो थींदो आहे इन वर्सीअ खे ॾिसण लाइ ॿाहिरा ॿाहिरा ॿियनि ॿियनि शहरनि मां माण्हू ईंदा आहिनि देश विदेश विदेश मां बि माण्हू हिते ईंदा आहिनि साईअ जी महिमा ॾाढी अपरंपार आहे ऐं साई जीअं ने हिते ॿार नंढनि नंढनि ॿारनि खे शिक्षा ॾियण लाइ बाल संस्कार जी बि स्थापना कई अथईं बाल संस्कार में नंढा नंढा ॿार वञी करे सुठो सुठो सिखंदा आहिनि गीत भॼन सेखारींदा आहिनि ऐं साईंअ जो सत्संग बि थींदो आहे उते छा चइबो आहे नंंढे वॾे सां असांखे कीअं ॻाल्हाइणो हुजे इहो सभु ॿारनि खे सेखारींदा आहिनि नई नई एक्टिविटीज़ बि सेखारींदा आहिनि बाल संस्कार में हे सभु हिते थींदो आहे इते घर जे ॿाहिरि दरबार जे ॿाहिरि पाणीअ जी सेवा थींदी आहे गर्मियुनि जे समय में हिते शर्बत पीआरींदा आहिनि जेको सभु कुझु फ्री हूंदो आहे रोटी बि बिल्कुल फ्री फ्री हूंदी आहे तव्हां जेॾीमहिल बि साईंअ जे दरबार में ईंदव त रहण जे लाइ आवास बि अथव ऐं उन खां पोइ तव्हां हुते रुकी करे आवास में रुकी करे आराम सां साईं जा दर्शन कंदव त तव्हां खे हुते सुबुह जी रोटी राति जी रोटी सभु सभु फ्री फ्री अथव हिते ऐं उन खां पोइ हिते जेको बि उन खां पोइ हिते प्रसाद विरिहाइजंदो आहे ऐं सुबुह जो जुलुस जंहिं मां वर्सी थींदी आहे त सुबुह जो जुलुस निकिरंदो आहे ऐं साईअ खे तराजूअ में खा खारियल बादामुनि सां तोरींदा बि आहिनि इहो सभु सतगुरु पर्व ते थींदो आहे प्रसाद बि विरिहाईंदा आहिनि ऐं ॾाढा सा सभु हिते ॾाढी मौजु मस्ती कंदा आहियूं ऐं राति जो भॼन ऐं कीर्तन ऐं भॻति थींदी आहे उहो भॻति राति जो ॿी वजे ताईं हलंदी आहे असां राति जो ॿी वजे खां पोइ पंहिंजे पंहिंजे घरनि में वेंदा आहियूं सॼो ॾींहुं असांजो दरबार में वेंदो आहे ऐं साईं जीअं ने हिते इस्पतालि बि खुलवाई ताईं ऐं ॾाढा सारा डॉक्टर ॿाहिरां ॿाहिरां खां डॉक्टर ईंदा आहिनि हिते इलाज जे लाइ आहिनि ऐं पैसो बि ॾाढो घटि लॻंदो आहे प्राकृतिक चिकित्सालय में साईंअ जो ॾाढो ऐं हिते साईंअ जो ॾाढो सुहिणो बगीचो बि आहे जिते नंढा वॾा ॿार खेणंदा आहिनि वॾा ॿार वॾा बुजुर्ग माण्हू चक्कर लॻाइणु घुमणु फिरणु राति जो ताज़ी हवा जो आनंदु वठनि आनंदु वठंदा आहिनि ऐं बा ऐं बाक़ी हिते मेले में बि सुठी बाज़ारि लॻंदी आहे ॾाढी सुठी बाज़ारि लॻंदी आहे आहे हेड़ा मेला असांजे ऐं असां इहो ई चाहींदासीं कि अहिड़ा मेला असांजे कटनी शहर में लॻंदा रहनि असांजे मथां साईअ जी मेहर थींदी रहे ताकी हे हे असांजे माधव नगरी हमेशह ईअं ई चमकंदी रहे